आजके समयमे सभीके गाड़ी चलाना आना चाहिए अगर कही केकरो जाना जरुरी छै तऽ ओ केकरा खोजते अगर रखो देते चलाबैले तऽ केकरो खोजैले नहि पड़तै केकरो पर आश्रित नहि होतै इसिलिए लगले कि बाइक चलाबै आना चाहिए हर आदमीके आना चाहिए हर लड़का लड़कीके आना चाहिए एकरा हमरा बचपनसँ बाइक चलाबैके बहुत शौक छलेै हंँ हमरा सिखलिऐ ओकरा प्रतिमे लगनशील छलिऐ हँ सिखलिऐ मेहनत करिलिऐ अभी तकमे हम पचास सए किलोमीटर गाड़ी चला लेलहुँ हँ अपना गाँवमे सिखलहुँ छिऐ छै हमरा यहाँ कार्य स्थल बला रोड छै ओएह चलाबै जाइ छलिऐ सीखि लेलिऐ अच्छा तरिकासँ चलाबै छिऐ लेकिन आना चाहिए बिना गाड़ी चलाबै कही नहि जा सकते केकरो पर आश्रित रहै लऽ नहि पड़तै अगर बाइक चलाइ आबै छौ कोइ भी किसी भी तरहके गाड़ी चलाबै आबै छौ तऽ केकरो पास भी तोरा जाइ लऽ नहि पड़तौ तो खुद चलि जेमे नहि तऽ आदमीके खोजै पड़तौ चलतो अगर तोरा जरुरी छौ तऽ कही नहि जाइ सकमे यहि तोरा अगर आबै छौ गाड़ी तऽ खुदसँ चलाइके जाइ सकै छैं केकरो खोजैले नहि पड़तौ केकरो पर आश्रित रहैले नहि पड़तौ इसिलिए आना चाहिए बाइक चलावै लए